आगोलो जों सान मन'ब्लाथाय गियोमोनसो मा सान मन'खो माबा चन्द्र ग्रहन नांदो माबा नांदो ओरै होननानै खोमसि जाब्ला आरो खुरि गैया मिथिया खुरिनि माबाफोरखोबो खैय मिनिटआव मा जायो खैय घन्टादो मा जायो इखो मिथियाना जोङो सानखो नायब्लासो ए सोरांबाय होनना उथिबाय अखाफोरखो नायब्लासो ए सोरांसिगोन होननानै मिथिबाय हराव बाहेराव ओंखारब्ला नङाब्ला जों मिथियामोन ना खैथायाव सोराङो खैथायाव सान हाबो इफोरखो दासो घुड़ी घन्टा नायै नायै दानि मानसिफोरा मालाय उन्थियो नायो

दासो मानसिफोरा घुड़ी नायो ए सयथा जाबाय हातथा जाबाय होननानै उन्थियो खामानि मावो जोंथ' आगोल इफोरखो मिथियामोनना लेखा फराबो रोङा खै घन्टादो मा जायो सान नायै नायै उन्थियो अखाफोरखो नायदावो बाहेराव ओंखारब्ला सोरांसिगोन दे स्रां स्रां जाबोहांबाय हाथरखि दं हाथरखियाबो ओइ माबानिया सोरांनायनिया ओरै फैबाय सोनाबहा सोरांसिगोन ओरै होननानै जोङो सानना थायोमोन दानियासो मालाय घुड़ी नायै नायै उन्थियो घुड़ी नायै नायै मावो घन्टा खै घन्टाजो माबायो एख' मिथियामोन जों आगोलो इदिनो सान ओंखारब्लासो सोरांब्लासो उन्थिनानै खामानि मावबाय दामानि मावबाय आथुर जाबाय दुब्लियाव थांनो मालायनाव माइ गायनो फुनो ए साना गोजौथार जाबायहाय माबारै आथुर जाबाय ओंखामफोरा जानानै लानानै थांनोसै होननानै आथुर जालाङो जों हाजिर गायनो दा आरो लके घुड़ी नायै नायै घन्टा नायै नायैसो थाङो सान नायदावा जोंथ' आगोल सानसो नायदावोमोन ना गुरनो थांनोब्लाबो ए सान जाबायहाय मानसिफोरा थांबाय होनना आथुर आथुर थांनोसै माबारै गुरनो दासो गैला इफोरबायदि